मां जेका दून एम्पोरियम विमेन वेयर जी वेबसाइट था कुर्ती ऑडर कई जंहिंजो कोड हुओ ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव ऐं पीच कलर जी कुर्ती हुई फेस्टिव लुक हुओ हुनजो हूअ कुर्ती घुराई मां बाक़ी त सभु ठीक हुओ इअं कुझु प्रॉब्लम न पर हुनजो सभिनी खां वॾो नेगेटिव पॉइंट इहो हुओ कि उन्हनि जो जेको साइज़ चार्ट आहे जीअं कि एम साइज़ में जनरली कीअं थर्टी एट थर्टी एट इंचिस जो जेको मेजर्मेंट ईंदो आहे उन्हनि जो साइज़ चार्ट हिकदमि ई डिफरैंट हुओ हुननि जो कीअं साइज़ चार्ट मां एम कुर्ती पाईंदी आहियां त मां एम कुर्ती ऑडर कई लेकिनि साइज़ कीअं निकिती फोर्टी टू निकिती एम में हुननि जो साइज़ फोर्टी टू हुओ जेको मूंखे बिल्कुलु ई सूट न कयो त मां हुनखे रिटन कयो ऐं रिटन करे हुन मूंखे वरी सां रीसेंड कई कुर्ती त पोइ ऐक्चुअली मूंखे एस साइज़ बराबरि हुओ जेको नॉर्मली एम साइज़ हूंदो आहे उहो साइज़ हुन में हुनजो जाम वॾो आहे